हमारे गाँव में किराने की दुकान है हम लोग मार्केट थोड़ा दूर है दस किलोमीटर है इसलिए हम लोग मतलब गाँव में ही सामान ले लेते हैं बिस्किट टॉफ़ी जो भी ज़रूरत पड़ता है लाइन नमकीन तेल साबुन और सब्ज़ी उब्जी सब कुछ मिलता है धनिया अदरक मिर्चा गोभी आलू सब कुछ टमाटर उमाटर दुकान में ही मिल जाता है हम लोग मतलब जाते हैं सामान ले लेते हैं बच्चे के खाने पीने का सामान सब कुछ उपलब्ध है हमारे गाँव में हम लोग मतलब बाहर नहीं जाते हैं मार्केट गाँव में ही सब कुछ ले लेते हैं इसलिए हम लोगों को सामान यहीं पर सबकुछ मिलता है पैसा वैसा जब मतलब पास में रहता है दे देते हैं नहीं तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी है और सामान उधार भी देता है दो चार दिन में पैसा होता है देते हैं नहीं तो मतलब महीने में दे देते हैं घर से बच्चों को भी अगर भेजते हैं तो वह सामान दे देता है बेचारा कभी वापस नहीं करता है इसलिए हमारा मतलब गाँव से ही मतलब सब कुछ सामान मिल जाता है हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है और इसलिए यहीं पर खेती बाड़ी भी हम लोग करते हैं खेती बाड़ी से कुछ साग सब्ज़ी उपलब्ध कर लेते है न कुछ घटता है तो हम लोग दुकान से भी सहयोग लेते हैं मतलब इसलिए यहीं पर हम लोगों का सब कुछ मिल जाता है